हमर मिथिला प्रांतमे तरह तरहके पूजा पाठसबभ होइ छै जाहिमे तरह तरहके सांस्कृतिक प्रथा छै जकर हमसभ विशेष रूपसँ पालन करै छियै जाहिमे जेना घरके जे इष्टदेव होइ छथिन जेना कतहु काली माता होइ छथिन धर्मराज बाबा होइ छथिन आओर हुनकासभके विशिष्ट प्रकारसँ जाहि रूपसँ पालन कयल जाइ छै जाहिमे कोनो घरमे कोनो सांस्कृतिक आयोजन होइ छै जाहिमे कतहु नियम रहै छै जे बलिप्रदानके कतहु कुमारि ब्राह्मण भोजन करबाक कतहु देवी देवतासभ किनको देहमे अबै छै जेना हुनका भाव विभूत कहल जाइ छै जे भाव खेलाइ छथि तऽ एहि तरहक प्रथा छै जकर बहुत हद तक पालन कयल जाइ छै जेनाकि दुर्गा पूजा होइ छै ओहिसबमे कुमारि सबकेँ निमंत्रण कुमारि भोजन करेबाक बहुत पैघ पैघ प्रथा छै जाहिमे कुमारिसभके दस दिन पहिनेसँ नोत दए कऽ हुनका अपना हुनका नोत दए देल जाइ छनि जाहिमे कुमारिसभकेँ बहुत संख्यामे कुमारिसभ खाइत छथि दुर्गा स्थानमे कतेक आदमीके कबुला रहै छनि जाहिमे माताक हुनका ओ माताके आराधनाके रूपमे कुमारिके खुआयल जाइ छनि जाहिमे खुआबैवलाके एगो भक्ति रहै छनि माताके प्रति विश्वास रहै छनि जकरा ओसभ आपन कुमारिके भोजन करे करेबाक माध्यमसँ पूरा करै छथि आओर संगे कोनो ग्राम देवता होइ छथि जेना हमरासभके डीहबार बाबा छथि जिनकर एगो अलग रूपसँ पूजा कयल जाइ छनि हुनकर एगो पुजारी जे रहै छनि हुनका नियुक्त कयल जाइ छनि ओ सभ दिनक बाबाके पूजा करता आओर बाबाके किनको कबुला रहै छनि ओतय बलिप्रदानके सेहो होइ छै आओर भाव विभूतसभ सेहो बहुत हद तक अबै छै जकरा सभ मिलि कऽ ओकर पालन करैत छथि आओर एहिसभसँ बहुत हद तक सभ जुड़ल रहैए